किसान जानवरों के अपशिष्ट मल का प्रबंध खाद यूरिया के जरिए करते हैं खाद के रूप में उपयोग करते हैं खाद बनाते हैं खेती में मिट्टी की जाँच होने के बाद जब पता चलता है कि इसमें कम्पोस्ट कम है तो जब एक ट्रैक्टर देते हैं तो दो ट्रैक्टर भी दिया जाता है पर्याप्त मात्रा में जानवरों के अपशिष्ट मल को हम लोग खाद के रूप में यूज करते हैं बकरियाँ के मल को या गाय के भैंसी के मलों को हम लोग अपने अपने खेतों के यूरिया में यूज करते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं इनसे हम लोग कम्पोष्ट की भी उत्पत्ति करते हैं मवेशियों के मल का जैसे में गाय बकरी भैंस इन लोगों के मलों का हम लोग ज़्यादा ही ज़्यादा खाद यूरियाओं में यूज करते हैं खेतों में पेड़ पौधों में इन मलों को यूज करके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदामंद होता है खाद बनाने में भी यूज किया जाता है खाद के रूप में भी यूज करते हैं एवम् कई तरीके ऐसे हैं जो इन मलों का फ़ायदेमंद यूज किया जाता है जैसे में गाय के मल को

बहुत सारे ऐस ऐसे प्रवृत्तियों फसलों में यूज़ करते हैं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं